ہمارے اسکول میں لائبریری تھی اور وہ اور وہاں میں ہم نے کون ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں بہت سی کتابیں جیسے پریم چند کی بہت ساری کتھائیں پڑھی ہیں اسٹوریز پریم چند کی اور ربندرناتھ ٹیگور کی بہت ساری کتابیں ہیں بہت سارے اسٹوریز پڑھی ہیں اچّھی لگتی ہیں مزہ آتا تھا پڑھنے میں پہلے یہی سب کتابیں ہوا کرتی تھیں ناول ہوتی تھیں پوری پوری پوری پوری اسٹوریز پڑھنا اور ان کو سمجھنا اچّھا لگتا تھا پڑھنا بہت زیادہ